तूं सांगता ते भशेन तुका परत परत थंडी जाता म्हाका दिसता तुका सायनसची एलर्जी आसा सकाळीं प्राणायम करचें तशेंच गरम उदक न्हावपाचें आनी पिवपाचें हांव तुका शिफारस करतां धूल आसा थंय मास्काचो वापर कर आणी सगळें करुनूय हाचेर कांयच गूण मेळना जाल्यार तुका हांव एक नामनेचो डॉक्टर दिता हे दोतोराचें नांव आसा डॉक्टर राजेश बोरकर तो रावता पाटो पणजी गोंय तुका हाचो नक्कीच फायदो जातलो तसो डॉक्टर चड फी घेना वयचे पयली अपॉयम ऑपॉयंटमेंट मात नक्कीच घे